मैं संतोष बंदे बोल रहा हूँ भैया गांधीनगर से जी आप पूजा मिष्ठान से बात कर रहे हैं क्या ये बताइए कि अपने पास कौन कौन सी मिठाइयाँ अवेलेवल हैं अभी जैसे मेरे बच्ची का जन्मदिन है पाँच तारिख़ को पाँच दिसम्बर को तो अपन को चीज़ ऑडर करनी थी तो जैसे जैसे आपके पास अभी मतलब कौन कौन सी चीज़े अवेलेवल हैं जलेबी और मावा बाटी का अपने पास रेट क्या है ओफ़्फ़ो इतना महंगा नहीं ये तो बहुत महंगा बता रहे हो ना आप इतना तो कहीं नहीं मिलता यार मावा बाटी साढ़े चार सौ लग जाएगी साढ़े सात सौ ना थोड़ा और देख लो यार और क्या हमारे यहाँ गेस्ट ज़्यादा आएंगे एक्चुली में क्या है हम को थोड़ा सा आइटम थोड़ा ज़्यादा चाहिए थे तो अगर आप थोड़ा रेट ओट सही लगा लेंगे तो हम क्या है थोड़ा सा ज़्यादा सामान ले लेंगे आपके यहाँ से अच्छा बर्डे की डेट है बच्ची की पाँच तारिख़ की पाँच दिसम्बर की अच्छा ये बताइए आप कि जैसे अगर अपन को ओडर करते हैं तो आप हम को डिलेवरी करेंगे या फिर हम को लेने आना पड़ेगा अच्छा डिलेवरी का रेट रहेगा या फिर आप मतलब उसका कोस्ट फ्री रहेगा वो होम डिलेवरी फ्री है ना तो पेमेंट कैसे करनी रहेगी आधा पहले एडवांस देना पड़ेगा जैसे जैसे मैंने अगर जैसे आपको दो किलो जलेबी ऑडर करी और दो किलो मावा बाटी ऑडर कर दी ठीक है तो मुझे अभी कितना पेमेंट देना रहेगा एडवांस वो अपन पेटीएम या फ़ोनपे करना है कि मतलब यहाँ आ कर देना पड़ेगा नहीं अब आप जब बोल रहे हैं क्वालिटी अच्छी है तो वो तो हम घर पर चेक कर ही लेंगे अभी मेरा आने का संभव नहीं हो पा रहा है है ना तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना कोई वॉट्सअप जो वॉट्सअप पर नंबर आप अपना सेंड कर देंगे मुझे हाँ फ़ोनपे या उसका पेटीएम का क्यू आर भेज दीजिए मुझे मैं आपको एडवांस एडवांस मैं भेज देता हूँ आपको एड्रेस आप लिख लीजिए हमारा थर्टी टू गायत्री नगर तानसेन रोड ग्वालियर

पाँच तारिख़ को शाम को चार बजे तक भिजवा दीजिएगा आप ध्यान से सर्दी का सर सर्दी का समय है तो हम लोग क्या कार्यक्रम थोड़ा जल्दी निपटाएंगे उसको आप थोड़ा समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा चलिए आप जो है फ़ाेन पे मुझे सेंड कर दो तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ अभी

ठीक है ठीक है ठीक है ओके